गुजरात में कच्छ जे रहण में योग सिटी सेंटर ठहियलु आहे हुते उहा कच्छ जो सफेद रण मशहूरु आहे ऐं ॿियो गुजरात ग्लोबल सेंटर बि आहे जिते माण्हू पंहिंजो बंगलो ठाहे सघनि था ऐं जॻह ठाहे सघनि था उते पंहिंजो सुठो अमुले वक़्तु गुज़ारे सघनि था ॿियो स्वस्थ योग स्टूडियो आहे ऐं ध्यानु केंद्र आहे ट्रासीडेंटल मेडीटेशन आहे ब्रहम कुमारी जो राज योग ध्यानु आहे